दस तीन उन्नीस सौ नब्बे पंद्रह दस दो हजार चौदह पाँच दो हजार दो अठारह सात दो हजार दस बीस पाँच दो हजार बाईस